जय झूले ट्रेकिंग ते वञण जे लाइ जेतिरो थी सघे पाण सां गॾु पाणी ज़रूरु रखिजे सुठी क्वांटिटी में पाणी रखणु घुरजे खाइण लाइ जेतिरो थी सघे घटि खणिजे या वधि में वधि फ्रूट या सलाद जे हिसाबु फल ऐं सलाद कचियूं भाॼियूं जेके खाई सघो पंहिंजे पसंदि जो उहो खणी निकिरजे ऐं असांखे जेतिरो थी सघे वधीक पाणी जूस इहे ई पीअण घुरजनि छो त असां जेतिरो मथे वेंदासीं त ओतिरो असांखे पंधु करण जे लाइ एनर्जी खपंदी आहे प्लस असां जॾहिं बि ट्रेकिंग ते वञूं त जेतिरो थी सघे पाण सां घटि सामान खणिजे ऐं किचिरो न करे अचिजे जिते बि वञिजे हुते पना पनियूं न फ़िटी करे अचिजनि उहे पाण सां वापसि हेठि खणी अचणु घुरजनि छो त असां जिते वञूं था उते उता जी सफ़ाई ज़रूरु रखणु घुरजे ऐं पाण खे हर वक़्तु पाणी डुक डुक करे डुक डुक भरे पीअण खपे जय झूले